मनुष्य एवं कोई भी व्यक्ति हमेशा ही अपने जड़ों से जुड़ा रहता चाहता है चाहे वह अपने जीवन में कितना बड़ा भी मुक़ाम हासिल कर ले एवं कितने बड़े ही पदवी पर क्यों ना पहुँच जाए परंतु वह अपने जीवन में हमेशा ही अपने जड़ों से जुड़ा रहना चाहता है मैं अपने जीवन में ही एक ऐसे पल के बारे में बताना चाहता हूँ जब कि मुझे अपने जड़ों से जुड़े रहने का एहसास हुआ मैं कुछ दिनों पहले अपने ग्रामीण क्षेत्र से निकल कर विदेश की ओर जा कर के एक अच्छा व्यवसाय करना चाहता था परंतु मुझे विदेश की ओर जब मैं जा रहा था तो उस समय मुझे अपने ग्रामीण क्षेत्र के पिछड़ेपन के बारे में याद आया कि हमारा ग्रामीण क्षेत्र आज कई सारी ऐसी परिस्थितियों से गुज़र रहा है जिन्हें मैं वहाँ रह कर के अच्छा एवं बेहतर बना सकता हूँ जो कि मुझे हमारी मातृभूमि है जहाँ हम ने अपने जीवन भर के पलों को संजोए हुए रखा है उस जगह को मैं ऐसे छोड़ कर के विदेश की ओर नहीं जा सकता था एवं मैं वापस अपने उसी ग्रामीण क्षेत्र में आ गया हूँ और मैं अब वहीं रहता हूँ और अपने ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए काफ़ी ज़्यादा सहयोग कर रहा हूँ